आं सिगांथ' ओंखाम संनाया आइ जोंहा आइआ फोरोंनानैसो आं रोंदों आरो जों इस्कुलाव थांबाय थानाय समाव जों समायखोनो मोनामोन संनो जाहा आइआ फरायबाय थायो होननानै ओंखामखौनो संनो होयामोन बिनिखायनो जों रोङामोन बारा बार' बोसोर जानायनिफ्रायसो आं ओंखाम संनो रोंदों एनिफ्राय आरो आं बिनि ओंखाम संनो रोंनानै ओमफाय मैगङा आंनिया सबाइखोनो मोजां मोनो आरो सबाइखोनो बांसिन गाहाम मोनो आरो सबाइखो दाउ बेदर होनानै सङो बिदिब्लाथाय आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिदि आरो आंनि ओंखाम संनायाखै आरो आङो आइआ आइआहाय आंखो गोबां रायोमोन सिगाङो ओंखाम सङैनि ओंखाम सङामोनना आं खारखावबाय थायोमोन उन्दैयाव फाय आरो जेब्बो मिथियामोनना बिनिखायनो आङो बारा बार' बोसोरनिफ्रायसो ओंखाम संनो रोंदों आरो इस्कुलाव थांनायनिबो समाय मोनामोन ओंखायनो आङो बारा सङैखायनो रोङामोनबो आरो ओंखामखोहै बेखिनियानो आरो आंनि बुंनाया आरो मारै मादि मादि बुंगोन उमफाय जाबाय ना